बर' रावाव सामफ्रामबो रायज्लायबाय थानाय बाथ्रा फावफोरा जाबाय थुरि नुब्ला बाथि गारो गराय नुब्ला सिं बायो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो हा गुरुङाव माउजि खिनाय थुरि नुब्ला बाथि गारो ओमफ्राय बिनि सोदोबफ्रानो जादों थुरि नुब्ला बाथि गारो जेरावहाय सिख्ला हिन्जावसा थायो बेवहाय हौवा सेंग्राया नायनो फैनाय ओमफ्राय जेरै गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेबो जेन'बा आं दाबसे जायगायाव उमुगाव मायरं होदों होन्नानै थांबाय होमबा सासे मानसिया आंखौ बुङो थां नोङो गोजौआव बाहागो हायाव मा हायाव बाहाग होन्नानै बुङो गराय नुब्ला सिं बायो जेरैहाय सायकेलफोर नुबा जोङो थाबायनो बायो गारिफोर नुबा जोङो थाबायनो हाया जाफ्लायो आयथिं सायो सिं सायो इदि जाफ्लायो आरो ओमफ्राय हा गुरुङाव माउजि बुरनायाबो इदिनो सोरबा गुरै मानसिखौहाय मा होनो मेगन सानाय रागा फोजोंनाय इदि